पूर्णिया जिलामे जादातर परिवहन जे छै ई रिक्शाके चलन जादातर छै ग्रामीण क्षेत्रमे ई रिक्शा लोगोके बहुत ही अच्छा करलकै आओर बहुत समय काफी समय बचेलकै पहिले इन्तजार करै पड़ै रहै ऑटोके जकरा हमलोग टेम्पू कहै छियै टेम्पूमे आदमी जबतक भरि नहि दै तबतक जाय नहि रहै गाँवके लिए पर्सनली आब जे ई रिक्शावला अगर दुवोठो सवारी हुलै तऽ उ लए कऽ चलि जाइ छै ओहिमे कोइ दिक्कत नहि पड़ै छै ओहिमे ई रिक्शावला के ही जादा प्रॉफिट हुए छै गाँववला के भी समय बचै छै जेकी उ अपना दैनिक जीवनमे या तऽ अपना खेती बारीमे दए दै छै आओर पूर्णिया जिलामे सबसँ बड़ी उपलब्धि ई छै की यहाँसँ बस लगभगमे सब जिला जाइके लिए मिल जाइ छै आओर यहाँसँ बस सही समयपर भी खुलै छै एहनो नहि छै की बस लगाकऽ छोड़ि दै छै यहाँ समय समयपर बस खुलै छै आओर समयपर पहुँचा दै छै जाहि यात्रीके जहाँ जाइके छै वहाँ पहुँची जाइ छै यहाँ जादातर ई रिक्शाके जादा यहाँ चलन छै चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहै आओर चाहे शहरी क्षेत्र रहै शहरी क्षेत्रमे भी जादातर योगदान पहिने छै ई रिक्शा ई रिक्शा बहुत ही सभेके समय बचबै छै आओर टाइम कंज्यूमिंग कम करै छै ई रिक्शा जल्दी पहुँचाबै छै जादातर बिजनेसमैन सबके जादा ईहेमे प्रॉफिट छै ई रिक्शा जे छै कोइ भी बिजनेसमैनके अगर कहीँ जाइके छै तऽ ओ जादा बाइक उकके ओतना नहि देखै छै जादातर अपना ई रिक्शासे ही चली जाइ छै अपना समयपर